हैलो होर भइया जी केह् हाल चाल चला दा अज्जकल सब्जियें दा टमाटर दा सनाओ आं मद हून घट्टी दा होऐ भाव इंदा ऐहीं बी उऐ तुस ते भलेआं हद्द करन लग्गी पे अस्सी मड़ो मार्किट च मिला दे तुस इत्थें दस्सा दे नेईं अस्सी बड़े न गोभी दा ओह् केह् ऐ भाव ते एह् करी ओड़ो ते एह् सनाओ ओह्दा सनाओ गाजरें दा आलूऐं दा सनाओ सौ दे अट्ठ सौ दे अट्ठ करो तुस आं इन्ने मैहंगे लाई देओ सारी सब्ज़ियां अस थुआढ़े परमानेंट परमानेंट गाह्क न ते खर्चा सनाई ओड़ां ते शिमला मर्च दा केह् रेट ऐ

हे भगवान तुस सब्ज़ी बेचा नै जां सुन्ना बेचा नै इन्ना मैहंगा केंह् हून बड़ी मैहंगी सब्ज़ी ला दे पैह्लें निं लांदे हे इन्नी पैह्लें बी अस इत्थां लैंदे हे हून थुआढ़ी बिकन लग्गी होनी ना ताहियें डेढ़ सौ केंह् लैने तुस आक्खो इन्नी मैहंगी ऐ अग्गें सस्ती ऐ सब्ज़ी खराब बी होई बड़ी खबरै तां गै मैहंगी ऐ मैहंगी भलेआं बड़ी ऐ गोभी लेई लेआ तुसें आलूं टमाटर सस्ते करो थोह्ड़े भलेआं तुस भलेआं मैहंगे करा दे बंद करो एह्

घिया ऐ कदूं तगर आई जाह्ग तुसें ओह्बी मैहंगा लैना केह् फायदा बैंगन सनाओ आं बैंगन दा केह् भाव ऐ भइया मशरूम रक्खे दे तुसें आहो दौ करी ओड़ेओ चालियें दे पाई ओड़ेओ

मटरै दा केह् भाव सनाया तुसें करी ओड़ेओ अद्धी किलो तां सब्ज़ी बड़ी गै मैहंगी ऐ

आहो एह् सनाई ओड़ो पूरा रेट करियै करी ओड़ो पैक